कोरोना कालमे हम ओला एगो बुक कैलिऐ ओकरा कहली कि गाड़ी साफ सुथरा रहि तब हम ओहिमे जाएब नहि तऽ नहि जाएब कोविड नाइन्टीनके बाद हम सभ अपना आपमे बहुत सुधार कयली बहुत सारा सफाइ पूर्वक रहैत छिऐ मास्क लगबैत छिऐ हैण्डवाशके यूज करैत छिऐ ई सभ बहुत ही कोविड नाइन्टीनमे बहुत आदमी सभके मृत्यु हो गेल एहि सभके कारण हम सभ बहुत सफाइ पूर्वक रहैत छिऐ ओला सभमे एहि लागि कहलिऐ ओकरा ड्राइभरके कि सफाइ पूर्वक करके लाएब तब अहाँकेँ ओला बुक करब नहि तऽ छोड़ देब कोरोना वायरससँ बहुतसँ आदमीके बहुत सारा समस्या भेलक एहि लागि हम सभ बाहर भीतर जाएके चाही तऽ मास्क लगा लेबेके चाही आओर सेनिटाइजर बराबर जेबमे रखेके चाही एहिसँ अहाँ कोइ वस्तुके छू देलहूँ तऽ अपना सेनिटाइजरसँ हाथ साफ करलू साफ करलासँ ई होएत कि अहाँ हमेशा स्वस्थ रहब